पाँच हज़ार दो सौ पाँच छः हज़ार दो सौ स दस पाँच सात हज़ार दो सौ चौदह आठ हज़ार दो सौ पंद्रह नौ हज़ार दो सौ बीस